موجودہ حالات میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے کچھ طریقے ہیں جس میں میرے خیال میں سوشل میڈیا بہت کارگر ہے سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹفارم ہے جس کا استعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں یا ان تک خود بھی پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چیز بہت اہم ہے یعنی جس اشتہار نے مجھ پر بہت زیادہ اثر ڈالا وہ سب سے پہلے ایک جلسے کا پوسٹر تھا اس جلسے کو میں نے اٹینڈ کیا اس جلسے میں جانے کے بعد وہاں پر بہت بڑے بڑے اسکالرس موجود تھے جہاں پر انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائیں جن باتوں پر عمل کر کے میری تو زندگی ہی بدل گئی اور میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا اور پھر اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا